पंज सौ पंजाह सत हज़ार ॿ सौ पंजाह नव हज़ार पंज सौ सठ यारहं हज़ार ॿ सौ पंजाह टीह हज़ार पंज सौ